तव्हां पंहिंजे कुझु ॾिणनि बाबति ॿुधायो हीअं त असांजे सिंधी समाज में ॾिणनि वारनि जो ॾाढो महत्व आहे की असांजे सिंधी समाज में अ तरह तरह घणेई किस्मु जा त्योहार मल्हाए वेंदा आहिनि जंहिंमें ॾियारी चेटी चंड ऐं थदड़ी जो ॾाढो वॾो महत्व इअ थदड़ी ईअं मल्हाए वेंदी आहे की असां थदड़ीअ में हिक ॾींहुं पहिरयों हिकु ॾींहुं पहिरयों असां खाइण जूं तरह तरह जूं सुभाणे खाइण लाइ तरह तरह जूं शयूं ठाहे रखंदा आहियूं की सभनी खे ॿारनि खे घर वारनि खे नंढनि खे वॾनि खे पसंदि अचनि जंहिंखे जेको वणंदो आहे भाई उन हिसाब सां ठाहे रखंदा आहिनि की सुभाणे वरी सॼे ॾींहुं ते खाऊं वरी थदड़ीअ ॾींहुं उन्हीअ ॾींहुं सुबूह जो उथी पूॼा कंदा आहियूं पूॼा कयूं वरी सॼो ॾींहुं उन हिसाब सां जेको ठाहे रखियो आहे असां उहो खाइंदा आहियूं ॿियो त्योहार आहे की असां वरी थद ॿियो त्योहारु आहे असांजो चेटी चंड चेटी चंड में बि ॾाढो धूम धाम सां मल्हायो वेंदो आहे ऐं चेटी चंड तरह तरह जा मेला लॻन हर अलॻि अलॻि शहरनि में अलॻि अलॻि माहोलन जो रौनक़ लॻी पई हूंदी आहे चेटी चंड हिकु अहिड़ो त्योहार की उनमें सभिनी खे ख़ुशी महिसूसु थींदी आहे की ख़ुशी महिसूसु थींदी आहे यान असांजो चेटी चंड जो त्योहार ॾाढो सुठो मल्हायो वेंदो आहे तरह तरह जा मेला ॿार प्रोग्राम वठनि था डांसिन में भाॻन में भाॻ था वठनि डांसुन में त उनमें तरह तरह या डांस थियनि त ॿारनि खे पुरुस्कार मिलनि इनाम मिलंदा आहिनि की जंहिं डांसनि में भाॻ वरितो हुनमें खटिया त हुननि खे ॿारनि खे हो अलॻि ई ख़ुशी महिसूसु थींदी आहे की असां चेटी चंड त्योहार सुठे सां मल्हायो ख़ुशी रौनक़ु अलॻि ई चहरन ते थींदी आहे तरह तरह जा तरह तरह जा थियन त्योहार उनखां पोइ चेटी चंड ॾींहुं भंडारा थींदा आहिनि लंगर असां जॻह जॻह ते थींदा आहिनि कोई हर कोई पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजे माहोल में खाइण वेंदो आहे या छा जंहिंखे जीअं सम्झि में अचे ऐं ॿियो त असांजो ते थींदो आहे ॾियारी साल जो असांजो सभिनि खां वॾो त्योहारु की आ न ॾियारी ॾियारीअ में ख़ुशिनुमा माहौलु हूंदो आहे त ॾींहुं असां उनमें तरह तरह जा लटा वठूं ॿारनि लाइ नंढनि लाइ वॾनि लाइ घर में जेके बि भाति आहिनि जेवर लेडीज़ असां जाइफूं भेनरियूं पंहिंजे लाइ बि जेवर वठूं जंहिंखें जेको वणे माने वठंदा आहियूं ॿिए ॾींहुं ते असां पूज़ा कयूं लक्ष्मी माता जी वरी हटनि जी पूॼा कयूं मिठायूं घुरायूं नियाणिन खे ॾियूं नियाणियूं खाइण की आ न हुनमें खाई नियाणियुनि खे ख़रचीयूं बि ॾियूं वरी नियाणी धीउ भेनरुन जी रोटी मोकिलायूं उननि खे मोकिलियऊं फ्रूट त मिठायूं थियूं कुझु बि हुननि खे दान कयूं रोटी मोकिलायूं हिक ॿिए जे घर वञूं वाधायूं ॾियूं त हीअ हिक अलगि प्रकार जी ख़ुशी थींदी आहे ॾियारीअ ॾींहुं वरी ॿाहिरि फ़टाका बारियूं हिक ॿिए सां गले मिलूं वाधायूं ॾियूं त वरी नचूं दरबार में वञूं सॼे घर में ॾीआ ॿारे रखूं ॾीआ ॿारण खां झालरूं लॻायूं ल लाईटिन वारी हो अलगि ई ख़ुशी महिसूसु थींदी आहे की असांजे घर में अॼु रौनक़ु लॻी पई आहे वॾा नंढनि खे पेरे पई घर जी नूहर पुट वॾनि जा आशीर्वाद वठंदा उन्हनि खे वॾनि खे बि ख़ुशी महिसूसु थींदी आहे की असां हा की असांजा नंढा सुठा आहिनि असां त्योहार थिए थो वरी लक्ष्मी माता जे अॻियां आरती कंदासीं पूॼा कंदासीं हटड़नि ते मिठायूं पताशा जेको थियो मिठायूं इहे कुझु जेको ईंदो हूंदो आहे उहो रखंदा आहिंयूं वरी उहो असां ॿ ॾींहं टे ॾींहं पूॼा कंदा आहिंयूं थींदो आहे वरी उहो परशाद विराईंदा आहियूं ॿाहिरि वञी फ़टाका ॿारयूं हिक ॿिए जे घर दरबारनि में या मंदिरनि ते वञी पूॼा करे अचूं उनमें हिक ॿिए जे घर वञूं नवां लटा पायूं ॿारनि खे ॿारनि खे बि ख़ुशी थींदी आहे ॿारनि खे ख़ुशि ॾिसी असां वॾा बि ख़ुशि थींदा आहियूं वॾनि खे ॿारनि खे ॾिसी वॾा ख़ुशि थियनि वॾनि खे ॾिसी नंढा ख़ुशि थींदा आहिनि त उन्हनि खे अलॻि ई ख़ुशी महिसूसु थीं ॿियो ॾियारीअ जो ॾाढो वॾो त्योहार थींदो आहे ॿियो असांजो थींदो आहे की आ न होली ईंदी आहे होली बि सुठो त्योहारु ॾाढो बढ़िया त्योहारु आहे की हिक ॿिए खे रंग लॻायूं वाधायूं ॾियूं होलीअ जूं हिक ॿिए सां गले मिलूं वाधायूं ॾियण खां पोइ की आ न भई रंग में रंग लॻायूं कयूं सभिनि जे घर वञूं अचूं उनमें ॾाढो सुठो माहोलु थींदो आहे होली में बि होलीअ में छा आहे की आ न माण्हू छा कंदो आहे हिक ॿिए खे रंग लगाईंदो तरह तरह जा पंहिंजे गुरुद्वारे में पंहिंजे गुरुनि खे लॻाईंदो पंहिंजे हर कोई पें पंहिंजो जेको बि जंहिंजी जेकि रीति आहे हर कोई पंहिंजे हिसाब सां त्योहार मल्हाईंदो आहे त्योहारनि जो असांजे जीवन में ॾाढो महत्व आहे अगरि त्योहार न हुजनि त हीअ माण्हू हिक ॿिए ॾिए अचे वञे ई न ख़शिशूं न मल्हाए अगरि त्योहार आहिनि त असां हिक ॿिए सां ॻाल्हाए ॿोलाए था सघूं वेही बि था सघूं उन ह उनजे करे असां हिक ॿिए सां मिली था सघूं गॾ वेहूं खाऊं पीअऊं धीअ नियाणियुनि खे दान ॾियूं कुझु ऐं उननि खे गिफटियूं ॾियूं उ उन्हनि खे खरचियूं ॾियूं न हुजनि त हीअ असां त्योहारनि जे भरोसे करे ई न सघूं